औ औ औ औ अ दे दे दे औ

औ औ

दे जागोन दे सार औ औ मार्क्सआ खम मोनथारदों नामा अ अ अ

औ औ

औ औ औ औ औ औ औ औ

दा बिसोर गासैबो आयदाफोरखौ लानानैनो गारजेन मिटिं लिंनाय जादोंमोन ना सारमोनहा औ औ औ

औ औ औ औ

औ औ औ मिटिंनि टाइमखौ खैथायाव लादों औ औ दे जागोन दे औ जागोन दे दे दे जासिगोन दे